बिहारमे सभ समुदायके लोग रहैयऽ एतऽ हिन्दू मुस्लिम सभ टाइपके लोग रहै छै आओर सभ जातिके भी लोग रहै छै जेकि मिलजुलि कऽ रहै छै अपनामे समन्वय स्थापित कए कऽ रहै छलै एतऽ अगर कोनो बात होइ छै चाहे ओ पूजा पाठके हुअ आओर की ईदके हुअ की सभके अपन अपन परम्परा छै लेकिन सभ एक दुसराके परम्परा से जुड़ि कऽ रहै छै जेनाकि अभी सावन अयलै तऽ सावनमे जे छै सभ एक दुसराके भगबानके सम्मान करतै आओर एतऽ जेना ब्राह्मण रहै छै राजपूत रहै छै सभ कास्टके लोग रहै छै शुद्र भी रहै छै लेकिन सभ एक दुसरासँ मिलल रहै छै किएकि सभ एक दुसराके सहयोगके बिना कोनो भी चीज तऽ छबे नहि करै आओर सभ जुड़ावसँ भी रहै छै सभ एक दुसराके इहाँ जाइ छै आबै छै सभ एकसाथ रहै छै अगर कोनो एहेन प्रोब्लम आबै छै तऽ ओकर सभ मिलकऽ समाधान करै छै ई नहि की ओकर जाइतके छियै तऽ सिर्फ ओ करतै एना नहि छै किछो सभ एक साथ रहै छै आओर एकसाथ ही काम करै छै सभ मिलजुलि कऽ रहै छै आओर खुश रहै छै